हमरा गाँवके फेमस खेल हइ कबड्डी जे हमसब भी अभी भी जाकऽ खेलै छी सब आदमी लगभग जे भी काम धन्धा करैवला सब हइ रातिमे फ्री रहलै खाना खेलाके बाद तऽ सब खाना खेलाके बाद नओ बजेके बाद सब अपना घरसँ खा पी कऽ निकलक टहलते टहलते इसकुलके मैदानमे पहुँचलक इसकुलके मैदानमे वहाँपर फिल्ड भी बढ़िआँ हइ वहाँपर लगभग गाँवके बच्चा सिआन बुजुर्ग आदमी सब भी देखैलए खेलैलए सब वहाँ इसकुलके ग्राउण्डमे पहुँचलक वहाँपर कबड्डी भेलक लगभग आधा राति देर राति तक वहाँ वहाँपर खेल उल भेलक हमसब भी खेलमे हिस्सा लेली आओर ई खेल लगभग अभीसँ नहि बहुत दिन जब हमसब बचपने रही तभीसँ ईसब खेल होते आबि रहलै हमरा गाँवके आदमी सबके रुचि हइ खेलैमे हमरा लगै हइ रुचि आगे भी रहै कियाकि खेलकूद आदमीके जरूरी हइ जिन्दगीमे आओर जइसे गाँवमे कोइ आदमी हो गेलै जकरा कोइ समस्या हइ ई हइ ओ हइ तऽ सब सपोर्ट उपोर्ट भी केलक ओकरा